जानवरमे मतलब गाइके हम जइसेकि अपना घट्ठा उट्ठा जइसेकि आपने दर्रा उर्रा कएलाके टाइमसे सुबहके हम छओ बजे अन्न खिलबै छिए ओकर बाद हम मतलब ओतना जइसेकि पापा सभ जइसे खिलबै रहै ने वएह देखिके अपना सिखलिए हँ आओर बाँकी बाद वएह सिखिते सिखिते अपन सिखि गेलिए तऽ अपनासे अपना गाइ मालके हम देखभाल करै छिए हँ ओकर बाद हम जइसेकि बकरी ओकरी होलै हँ तऽ तऽ ओकरा भी हम टाइमसे देल जाइ छै खाना मतलब घास आओर ओकर बाद हुनकरा बान्है जोरै छिअनि मतलब गन्दामे नहि राखै छिअनि गन्दाकेँ साफ करिके ओकर बाद राखै छिए इएहसब ने छै ओकर बाद अपना जइसेकि होलै हँ कबुतर कबुतर भी जादा गन्दा करै छहन ओकरा भी सुबहके चना गहूम सुबह शाम आओर दुपहरमे भी देल जाइ छै आओर ओकर बाद ओकरा हँ डेली अपना साफ करि दै छिए जे मतलब गन्दा जे करै छहन आओर चारा आरा दै छिए हँ